کچھ دن پہلے میں نے ایک گیس چولہا خریدا تھا تو وہ چولہا بہت اچھا ہے اس کی بہت اچھی خوبیاں ہیں اس میں کوالٹی بہت ساری ہے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آٹو میٹک ہے اور ڈبل ہے وہ ہے چولہا ہے ہاں تو اس میں یہ ہے کہ بہت جلدی سے بہت جلدی کھانا بن جاتا ہے اور بہت اچھا ہے کہ اس میں بھی آہ جو گیس آتی ہے بالکل پوری طرح سے گیس آتی ہے اور آگ بھی پوری طرح سے ہوتی ہے اس میں تو جلدی کھانا بنتا ہے اس میں اور اگر ہم نگیٹیو بات کریں تو یہ ہے نگیٹیوٹی اس کی کہ جب اس کے سوئچ ہے نا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے وہ حد ایک ہفتے میں اس کو چینج کرانا پڑتا ہے کبھی اس کا کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آگ سائیڈ سے نکلنے لگتی ہے تو اس طرح سے اس کی تھوڑا سا یہ صحیح نہیں ہے باقی اب باقی سب چیز ٹھیک ہی ہے اس کی ایسا سائیڈ سے کبھی کبھی گیس نکل جاتا ہے اور کبھی پھر آگ نکل جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی دقت ہے ہوتی ہے اس میں